हमसभ पौधा लगेलहुँ जे कि कहै छै आमके पौधा लगेलहुँ जे आमके खाकऽ धिआपुता कौआ कुकुर खाकऽ फेकि देलक ओहिओसँ गाछ जनमि गेलै ओकरो लगा लेलहुँ कोड़िकऽ खुरपीसँ कोड़िकऽ चारू भागसँ ओकरो रोपि देलिए तऽ ओहो पौधा एगो लागि जाइ छै ओहो गाछ भऽ जाइ छै आम नेबो भेल नेबोके ठाढ़ि खसाकऽ ओहिपरमे माटि दऽ देलिए तऽ ओहो कलम एगो गाछी भऽ जाइ छै अड़हुलके ठाढ़ि लगेलहुँ फूलके तऽ ओहो भऽ गेल एगो गुलदौरिओ ठाढ़िकऽ खासाकऽ लगा लेलहुँ गेन्दोके ठाढ़िकऽ खसाकऽ पौधा लगेलहुँ तऽ ओहिसँ गाछसँ गाछ भऽ जाइ छै बहुत गाछ होइ छै हमसभ गाछ लगेलहुँ कलम लगेलहुँ पौधा लगेलहुँ नहि भेल तऽ बजारसँ खरिदकऽ लऽ अनलहुँ ओकरो लगेलहुँ पौधासब पौधासब तऽ लगबै छिए सुविधा करै छिए ओहिमे पानि देलहुँ ओहिमे कि कहै छै बकरीके अथी देलहुँ आनिकऽ भेराड़ी देलहुँ छाउर देलहुँ जे कीड़ा नहि काटै सबकिछु दऽ कऽ तब पौधासब लगबै छिए केरा लगेलहुँ अमरुद लगेलहुँ सबकिछु लगबै छिए पौधासब तऽ लगबै छिए एकटा पौधामे जाहिसँ गुलाबके फूल भेल ओ ठाढ़िके रोपि देलहुँ तऽ शोभो भेल फूलो भेल पूजो भेल सब काज होइ छै तऽ पौधासब लगबैत रहलहुँ पूजा करैत रहलहुँ ओहिसबसँ पौधासब हमरासभके तऽ लगबैके बहुत अइ बहुत पौधासब लगेलहुँ गुलाबके ठाढ़ि लगा दै छिए आमके ठाढ़ि लगेलहुँ नेबो ठाढ़ि लगा दै छिए लतामोके गाछ रोपै छी अमरुदके सबके गाछ लै केरा रोपलहुँ तऽ एकटा केरा हम रोपलहुँ तऽ एकटा केरा फड़ल तऽ फेर ओहिमेसँ अपन निकलल पौनुका ओहिओ कातसँ निकलि गेल ओहिओ कातसँ तऽ केरा तऽ बड़ बिआन करै छै केरामे तऽ बहुत पौच निकलै छै तऽ कएक घौर केरा भऽ जाइए हमरासभके तऽ सेसब तऽ हमसभ लगबै छी करै छी केरा बनेलहुँ लगेलहुँ हमसभ गाछ जे फल फूल भेल से लगेलहुँ फूल लगेलहुँ सबकाज कएलहुँ